ان دنوں موبائل میں جو ایپس یوز ہوتی ہیں جو استعمال ہوتی ہیں وہ زیادہ تر ایسی ایپس ہیں جن کو بہت بڑی تعداد میں لوگ استعمال کرتے ہیں جیسے واٹس ایپ فیس بک انسٹاگرام یوٹیوب گوگل میپس اوبر اولا بھی لوگ یوز کرتے ہیں نیٹ فلکس امازون پرائم ویڈیو لوگ دیکھتے ہیں موبائل میں سویگی زومیٹو کھانا اپنا آڈر کرنے کے لیے سویگی زومیٹو کا یوز ہوتا ہے پے ٹی ایم اور اس طرح کی بہت ساری ایپس ہیں کچھ گیمنگ ایپس بھی لوگ یوز کرتے ہیں اپنا گیم کھیلتے ہیں اپنے آپ کو اپنا منورنجن کرنے کے لیے ان کا استعمال کرتے ہیں اب کیونکہ اسمارٹ فون میں یہ سب چیزیں جو ہیں استعمال ہوتی ہیں تو ان کا فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو ایپس آپ کو آپ کی سویدھا آسان کر دیتی ہے اور آپ کے کام آسان کر دیتی ہے تو وہ تو فائدے مند ہے اور کچھ ایپس ایسی بھی ہیں جیسے کہ یوٹیوب جس پہ لوگ شوٹس ہی دیکھتے رہتے ہیں ٹائم اپنا پورا نکال دیتے ہیں فیس بک پہ ریل دیکھتے ہیں انسٹاگرام پہ ریلس دیکھتے ہیں تو اپنا سمے بھی بہت برباد کرتے ہیں تو آج کل اسمارٹ فون کے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں فائدہ اگرآپ ہم لوگ اپنا اس کا استعمال اپنا سمے بچانے کے لیے اور اپنے کام کو جو ہے مکمل جو ہیں کرنے کے لیے کرتے ہیں تو زیادہ اچھا ہے اور نقصان یہ ہے کہ اسمارٹ فون کو صرف اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے اور اپنا سمے کو برباد کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو نقصان ہی نقصان ہے